किछु किछु समयसँ जे छै हमरा सभ टी वी पर भागवत रामायण आरो महा महाभारतके देखै छी जेकरासँ कि हमरा सभकऽ मनोरञ्जन होइत अछि हँ जो जेनाकि हमरा सभके शिवपुराण अभी दऽ रहल अछि टी वी पर परदीप मिश्राके कथा हमरा सभ रोज सुनै छी ओ सुनलासँ हमरा सभके बहुत तरहकेँ ज्ञान होइत अछि ओ ज्ञानसँ हमरा सभ अपनो घरमे अपना बाल बच्चा कऽ भी शिक्षा दए छियै आओर खुद भी किछु किछु ओकरासे करै कऽ लेल हमरा सभ प्रयास करै छियै आरो हर समय हुनकर गुणगान करै छियै आओर जइ कऽ जे छै महाभारत रामायण से हमरा सभकेँ बहुत जुड़ा हमरसँ बहुत जुड़ल छी हमसभ बहुत जुड़ल छी ओ ओकरा हर हमेशा टी वी पर देखैत रहै छियै